एक किताब धर्मवीर भारती की गुनाहों का देवता है एक प्रेम गाथा एक अलौकिक और अव्यक्त प्रेम जो नई उम्र का प्रेम है वह किस तरह का होता है कितना कच्चा होता है कितना पका होता है और कितना त्याग से भरा होता है यह भी उसमें दिखता है उसमे दो पात्र जो सबसे प्रोमिनेन्ट है वह एक चंदर है दूसरा सुधा है ये एक प्रेम गाथा एक दुःख भरी प्रेम गाथा है एक दर्द भरी प्रेम गाथा है जिसमें सुधा की मौत हो जाती है और सुधा की मौत चंदर के प्रति अगाध प्रेम लगाव केयर इन सबको देखते हुए एक नई उम्र के प्रेमी को रुला देगा और पाठक को भी